नमस्ते

वही बिटिया की शादी में हमको सोना चाँदी ये सब चाहिए मूर जैसे हमको कान ऊन में का बनवाना है गले का बनवाना है हाँ तो वही हमको जैसे डिजाइन वाला मंगलसूत्र है और गोड़ में है पायल है सब कमरवा में करधनी होता है तो ई सब चहिए

हाँ हाँ नहीं चीज तो बढ़िया चाहिए न सब बढ़िया रहेगा जो कि कोई शिकाइत न आवै

हाँ हाँ नहीं ठै

हाँ हाँ ई सब तो चहबै करी ये सब सब यही आइटम होता है सब बिना देने कैसे चल फिर ऊ बनाना पड़ता है ना

हाँ हाँ

हाँ हाँ मिलावट वाला तो बेकार होता है न ठीक वो तो हई है

ठीक है ठीक है सब बता है सोने का क्या रेट लगेगा अच्छा हाँ पैंसठ चानी का चल कह रे चानी का ये रेट है अच्छा ठीक और कुछ कम हो सकता इसमें कि वही रेट है अच्छा अच्छा

सर कब आवै दुकान पर आपके अच्छा ठीक है ठीक ठीक ठीक है नमस्ते